हाँ मेरे शहर में लाइब्रेरी है और हम सी रेलवे कंपटीसन की तैयारी करते हैं और हम अधिकतर कंपटीसन की भी बुकें ही पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें से मैथ रीजनिंग जी के जी एस साइंस अलग अलग कई प्रकार की बुकें आती हैं और उस उसको पढ़ते हैं लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ आपको शान्त वातावरण मिलता है वहाँ आप जा के पढ़ सक अगर किसी के घर में किसी कारणवश किसी को पढ़ना नहीं मतलब टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के के लिए वैसा माहौल नहीं मिल पाता है तो आप लौ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ आपको शांत शांत महा माहौल मिलेगा आप वाईफाई फ्री वाईफाई मिलेगा और पानी की सुविधा मिलेगी आप वहाँ पर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और बुक अपनी जो आप बुक ले कर जाइएगा उसको पढ़िएगा जैसे आपका है वैसी सारी फैसिलिटी वहाँ पर रहती है जिससे कि आप अपनी तैयारी ब ख़ूब अच्छे से कर सकते हैं बात रही बुक की आप जैसे मैथ पढ़ना है तो आपको कोई भी एक राईटर का ले लीजिए बुक उनको बनाइए जी के जी एस पढ़ना है तो जी के जी एस की कोई भी बुक ले लीजिए हम अगर बात करें मेरी तो मैं अप मैं मैथ के लिए मैथ के लिए यूथ की बुक बनाता हूँ जी के जी एस के लिए यूथ का ही भी बुक का यूज़ करता हूँ और यूज़ और रीजनिंग के लिए के लिए भी यूथ का ही मतलब हम बात मानिए तो यूथ की ही बुक अधिकतर यूज़ कर रहे हैं और मैथ के लिए स्पेसल हम मेरा रिकमेंटेसन है कि आप यह एस के झा का एस का जे थी राकेश यादव की बुक पढ़िए या गगन प्रताप की पढ़िए जो एस एस सी सी जी एल तक की तैयारी करवाते हैं मैं तो उतना नहीं पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ मैं अभी छोटी मोटी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ जिसकी वैकेंसी आ चुकी है फॉर्म भी गिरा चुका हूँ अब पढ़ रहा हूँ और एन सी आर टी बुक भी पढ़ना चाहिए एन सी आर रटी बुक से क्या होता है कि आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे आप बेसिक से अगर क्लास सिक्स्थ से लेकर एट तक का अगर आप फिजिक्स हो मतलब फिजिक्स साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अगर अगर अगर आप बढ़िया से प अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कंपटीसन के लाइन में कोई दिक़्क़त नहीं होगी आप एन सी आर टी बुक रेफर कर सकते हैं अपना पहला प्रेंफ्रेरेस दे सकते हैं बुक के तौर पर और साइंस में भी एन सी आर टी आल टू आल एन सी आर टी से ही पढ़ना चाहिए उसके बाद अगर आप एन सी आर टी पढ़ लिए हैं तो सेट मारने के लिए किसी अलग राईटर की बुक ले सकते हैं जैसे हम बोल ही दिए हैं आपको राकेश यादव गगन प्रताप एस के झा ऐसे कई टीचर हैं जो भारत में कंपटीसन की तैयारी करवाते हैं वहाँ उस उनकी बुक ले सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं हैं लाइब्रेरी में जाइएगा पढ़िएगा आराम से शान्त माहौल का अनुभव करता है रहता है वहाँ का स्टूडेंट रहते हैं जो अपने घर से आते हैं और पढ़ते हैं सम